आतां ज्यो राष्ट्रीय परिक्षा आसतात तेका भुरगीं कितें करतात मोस्टली आतां ऑनलायन पळयतात तेजे विडयोज बी कशें आन्सर करपाचें तेजें शिकपाचें कशें कितें ते मागीर कशें खंयचीं बुकां वापरपाचीं तें शिकपा खातीर आनीक तेजे कशे टॉपिक्स कवर अप करपाचे ते सगळें मोस्टली भुरगीं आतां ऑनलायनूत पळयतात आनी शिकतात जर सामकेंत कितें अशें डिफिकल्टी आसा जाल्यार तीं येवन स्कुलान वा कॉलेजीन टिचरींक विचारता आनी ती टिचरी ते मागीर तेंकां कितें डावट्स आसा ते क्लियर करतात आनी भुरगीं आतां बुकां वाचून वाचून तेंच तेंच शिकून शिकून केन्ना केन्ना वाजेता सो तीं विडयोज बी पोवन ते शिकता जेतून ज्या तरेन तेंकां विज्युअली तेंकां बरें दिसता शिकपाक आनी तेंकां बऱ्या तरेन कळटा सुद्दां ते कितें शिकतात आनी कशें तें अप्लाय करपाचें तें एग्जामीक मागीर एग्जाम जेन्ना ती कंडक्ट जाता ती कॉलेजींनी जाता आनी ती ऑनलायन आसता कंम्प्युटराचेर आनी कंम्प्युटराचेर मागीर थंय इतको टायम दिल्लो आसता त्या टायमा भितर तुवेंन ती परिक्षा आन्सर करपाची आसता त्या भुरगे कितें करतात एका प्रस्नाचेर कितको टायम काडपाचो आनी कितको टायम काडपाक जाय हें सगळें ते पयतात की आपल्याक कितको टायम उरतलो की ना आनी जर टायम पावाना जाल्यार फुडें ते मागीर कशें आन्सर करतले उरला ते प्रस्न आनी ते सगळे भुरगे चित्तात आनी करतात